हमारे आस पास के गाँव और कस्बे में जो भी स्कूल्स हैं जो भी विद्यालय हैं उनमें जो है अध्यापक है और बहुत से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो कभी कभी रेगुलर नहीं जाते हैं या कभी कभी यूनिफॉर्म में नहीं जाते जिस वजह से टीचर भी उन पर कम ध्यान देते हैं और यही सब बुराइयाँ है और जैसे कि कभी कभी होता है कि बच्चे लंच होता है तो वह कुछ बच्चे जो होते हैं वह बाहर निकल कर घूमने लगते हैं तो टीचर होते हैं कुछ ध्यान देते हैं कुछ नहीं देते हैं ऐसा हमारे आसपास के स्कूलो में होता है जैसे की स्कूलो में एक दाई भी उपलब्ध होती है जो बच्चों का देखभाल करती है लेकिन वह भी कभी कभी लापरवाही कर जाती हैं वह बच्चों का अच्छे से ध्यान नहीं देती जिससे भी बच्चे एक अच्छे अनुशासन में नहीं आ पाते और शहर के स्कूलों में क्या है कि वहाँ पर सर सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं बहुत से अच्छे अध्यापक होते हैं अच्छी जो है दाई होती है जो बच्चो का ध्यान रखती है और बच्चे भी वहाँ के अनुशासन में रहते हैं जो कि टाइम पर स्कूल जाते हैं अपनी अपनी पढ़ाई को ठीक से करते हैं और रेगुलर रहते हैं और उनमें भी कुछ कमियाँ है शहर के स्कूलों में भी कुछ कमियाँ है जैसे कि वहाँ पर भी जैसे कि बहुत सारे बच्चे हो गए उनमें कुछ अच्छे बच्चे होते हैं कुछ ख़राब बच्चे होते हैं तो टीचर भी भी उन्हीं बच्चों को ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि अच्छे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई करने में रुचि रखते हैं और उनमें जो भी जो और भी बच्चे होते हैं जो कि जिनका पढ़ाई में रुचि नहीं होता है टीचर ध्यान तो देते है टीचर तो सब पर ध्यान देता है लेकिन कुछ बच्चे जो हैं रुचि कम रखते हैं तो टीचर भी उन पर कम ध्यान देते हैं और वहाँ पर जो पानी पीने की सुविधा होती है और भी बहुत सी सुविधा होती है उसमें है तो सब सुविधाएँ सुविधाएँ तो सब उपलब्ध होती हैं लेकिन वहाँ पर भी कभी कभी लापरवाही हो जाती है जैसे कि टाइम पर टंकी की सफाई नहीं होती है जिस वजह से टंकी में जो पानी होता है उसके नीचे बालू जम जाता है जो कि जो पानी हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है तो वहाँ के स्कूलों में कुछ स्कूलों में आर ओ उपलब्ध है कुछ स्कूलों में आर ओ उपलब्ध नहीं है ऐसा ही हमारे गाँव में भी है यहाँ पर भी बच्चे होते हैं जो टंकी का पानी पीते हैं तो जो टंकी में जो पानी जाता है वह काफ़ी दिनों से उसी में भरा रहता है तो जब बच्चे उस पानी को पीते हैं तो उस बीमार भी कुछ पड़ जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है उन बच्चों को जल्दी असर कर देता है और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है उनको उनको असर तो करता है लेकिन बाद में करता है तो पहले तो ऐसा होता था लेकिन अब के स्कूलों में जो है आर ओ भी उपलब्ध हो गया है बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध हो गई है खेलने के लिए मैदान भी उपलब्ध हो गए हैं जिससे कि बच्चे वहाँ खेलते है तो उनका स्वास्थ अच्छा रहता है उनकी जो मेमोरी पावर है या यादाश्त की क्षमता है वह बढ़ती है और बच्चों मे काफ़ी सुधार आता है उनकी उनकी क्रियेटीवीटि को लेकर और बच और खेलने में भी बहुत सी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है हमारे गाँव के स्कूलों में जैसे कि बच्चों के लिए बैडमिंटन हो गया क्रिकेट हो गया फूटबॉल हो गया और रस्सी कूद हो गया और भी बच्चे वहाँ खेलते है और जो हमारे गाँव के जो टीचर हैं जो हमारे गाँव के विद्यालय के जो भी अध्यापक हैं वो बच्चों को इन सब चीज़ों में भी रुचि उनको रुचि रखते हैं जिससे कि वो यहाँ इन सब चीज़ों में खेल के स्थान में भी वो आगे बढ़ सकें और यहाँ से हमारे गाँव में सरकारी विद्यालय है उसमें जो अध्यापक है वो बच्चों को खेल के प्रति ज़्यादा वह करते हैं जिससे कि बच्चे पढ़ाई तो करें पढ़ाई से तो कर पढ़ाई तो कर पढ़ाई भी ज़रूरी है लेकिन खेल कूद में भी आगे रहना ज़रूरी है जिससे कि वह आगे चल कर हमारे देश का जो है नाम बढ़ा सके जैसे कि ओलम्पिक में जा सके जैसे कि हमारे गाँव के अध्यापक है हमारे सरकारी स्कूलों के वह बच्चों को इलाहाबाद ले जाते हैं वहाँ जो है टुनामेन्ट होता है और और तो और हमारे गाँव के जो बच्चे हैं जो इस्कूल में वह अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं वहाँ पर और जो टीचर हैं उसका भी जो है सब पाठ पढ़ता है